अगर जोधपुर ज़िले की मुख्य परम्पराओं की बात की जाए तो यहाँ सबकी अलग जो है अलग सामाजिक परम्परा है जैसे किसी का भाषा अगर यहाँ की जोधपुर में कई लोग जो अपनी उनकी अलग कुछ भाषा होती है अलग रीति रिवाज होती अलग प्रथा होती है और यहाँ विभिन्न धर्मों के अलग अलग प्रथाएँ होती है अगर मैं एक विदेशी को अगर यहाँ की परम्परा और संस्कृति का वर्णन करना चाहूंगी तो मैं उसको बोलूँगी ओसिया का जैन टेंपल देखे मेहरानगढ़ किले पर माता जी का मंदिर देखे उसके बाद यहाँ पर जो मसूरिया के अंदर रामसा पीर का जो मंदिर है उनके गुरु जी का जो मंदिर मैं वहाँ बोलूँगी कि वहाँ का दर्शन करें उससे उन लोगों को यहाँ की प्रथाओं का पता चलेगा कि यहाँ किस प्रकार की प्रथाएँ और धर्म का पालन किया जाता है वैसे देखा जाए तो जोधपुर के सभी लोग जो है बहुत ही धार्मिक है और यह हर एक जो धार्मिक का जो त्योहार होते हैं उनको बहुत ही अच्छे से बढ़ चढ़कर बनाते हैं और वह इन सभी धर्मों को मतलब धार्मिक पूजाएँ करते हैं जिनसे उनके जो बच्चे है वह है न धर्म के प्रति अवगत होते हैं कि हाँ हमारा धर्म क्या हमारी संस्कृति क्या है और हर एक त्योहार को बड़े ट्रेडिशनल तरीके से सेलिब्रेट करते हैं जोधपुर के लोगो की बात किया तो बहुत ही धर्म और सांस्कृति के नाम पर यह समाज से नाम समाज के नाम पर वह अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं तो मैं विदेश से आने वालो को अब उनको पता चलेगा कि अच्छा जोधपुर में राजस्थान में जिससे बंधेज का काम फ़ेमस है लेदर का काम फ़ेमस है मिट्टी के बर्तन फ़ेमस है तो वह सभी आपको जोधपुर में बखूबी देखने को मिलेंगे यहाँ की जो पूजा है कीले माता के मंदिर में आप जा कर देखें नवरात्रि वाले दिन पहले दिन कितनी भीड़ होती कितनी श्रद्धालु यहाँ आते हैं तो यही चीज़ है कि हमलोग जोधपुर के लोगों का पता चलता है वह कितने धार्मिक सांस्कृतिक और सामाजिक है यही सब चीज़ें देखने से उनको पता चल जाएगा